हैलो जय झूलेलाल हा मूंखे हिकु शइ तव्हांखों पुछणी हुई की अॼु डेकेथलॉन में सेल थी हले तव्हांजे मॉल में जेको दुकानु आहे हुनमें डेकेथलॉन में सेल थी हले मूंखे ॿुधाईंदो किथे आहे डेकेथलॉन एग्ज़ेक्ट प्लेस ॿुधाईंदो मां उन मूंखे डेकेथलॉन में स्पोर्ट्स जी आइटम खपे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जी आइटम जीअं साइकल खपे साइकल खपे मूंखे मुंहिंजे पंहिंजे ॿार लाइ साइकल ऐं बैडमिंटन वठिणो आहे त उहो किथे आहे किथे मिलंदो

अच्छा अच्छा हुनजे मथो ड डिस्काउंट हले थो हुन दुकान में अच्छा त तव्हां त तव्हां मूंखे मैसेज कंदा जॾहिं बि हुन मां डिस्काउंट ईंदो त मैसेज कजो की कॾहिं बि हुनमें डिस्काउंट ऐं मूंखे हुनमें हे छा लिखियो आहे हिन जो थी वियो बाक़ी हुते हिनजो ॿुधायो की हुते ज़ारा जो ज़ारा जो शोरूम आहे ज़ारा ऐं हिन जो ए एथनी सिटी जो शोरूम आहे अच्छा हुनमें लहंगो इहे सभु मिलंदो आहे उहो त ॾिस

अच्छा क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिलंदो न क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिलंदो

अच्छा ठीकु आहे ॿारनि जो बि प्ले एरिया आहे हुते कहिड़ी अच्छा ठीकु आहे न मूंखे कोई वांदो नाहे मूंखे खाली हुनजो कुझु अगरि मूंखे अञां वधीक थोरो गाइड करे सघंदो की किथे उहो एग्ज़ेक्ट लोकेशन मूंखे आहे मैसेज ते मोकिली छॾियो की कया किथे एग्ज़ेक्ट लोकेशन मिलंदो कहिड़े फ्लोर ते कहिड़े शॉप जे पासे में आहे त मां अञां वधीक हुते वञी करे ॾिसी सघंदसि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके मां सम्झी वियमि जय झूलेलाल जय झूलेलाल